नोंथाङा जिउआव मा जानो हासथायदों आरो बे हासथायनायखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा दा मा मा खालामगासिनो आङो जेब्ला मेट्रिक पास जाजेदोंमोन अब्ला सानदोंमोन डक्टर जानो नाथाय आंनि फरायनाया बे लाइनाव जाफुङासै बेनिखायनो आङो दा सरखारनि साख्रिनि थाखाय नाजागासिनो दङ जाहाथे आङो आंनि साननायखौ जाफुंसार जानो हायो बेनि थाखाय आङो मोजाङै मोजां फरायगासिनो दङ आरो नाजागासिनो दङ